जी सर ओला से बात कर रहे हैं जी जी जी मैं सर सतपाल सिंह बात कर रहा हूँ एक्चुली सर आपके यहाँ से मैंने गाड़ी बुक की थी मुरैना जाने के लिए स्विफ्ट डिज़ायर और आपसे जो हमारी बात हुई थी जो आपने किराया बताया था वो सोलह सौ पचास रुपए बताया था और मैं यहाँ पे मुरैना आ चुका हूँ और यहाँ पे मुरैना आने के बाद आपके जो ड्राइवर साहब हैं वो मुझसे इक्कीस सौ रुपए की बात कर रहे हैं जी जी चाहो तो आप ड्राइवर से अपने कंफर्म कर लीजिए नहीं नहीं ड्राइवर ने मुझसे इक्कीस सौ पचास रुपए ही मांगे हैं आप अपने ड्राइवर को समझाइए इस तरह से ऐसा चलेगा तो मैं आपके एजेंसी के साथ द्वारा ओला में कॉल नहीं करूँगा और भी सारी चीज़ें हैं पर मैं और ढंग से उनसे बात करूँगा आप के यहाँ पे इस ढंग से चीट होगी तो नेश्ट टाइम मैं आपके यहाँ पे बिल्कुल भी नई करूँगा जी जी जी जी जी आप बिल्कुल अपने ड्राइवर को समझाइए इस तरह की परेशानी यदि मेरे साथ आएगी तो मैं और जगह भी सभी को आपकी एजेंसी के खिलाफ बताऊँगा आप से हमें विश्वास है और एक ग्राहक की अपेक्षा आप लोगों से की जाती है कि आप एक अच्छा व्यवहार करेंगे लेकिन आपकी तरफ से हमें संतोषजनक प्रभाव नहीं पड़ रहा